हाँ कुछ समय पहले मैं बाहर गई थी मैं पचमढ़ी गई थी जहाँ पर हमने बस का सफ़र किया था तो मैं खिड़की वाली सीट पर ही बैठी थी तो रास्ते में जाते टाइम काफ़ी सारे खेत जंगल हरियाली दिखी जो कि बहुत ही अच्छी थी और मतलब जिस बस में हम बैठे हुए थे उसमें बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी उसकी सीट बहुत आरामदायक थी खिड़कियाँ भी इतनी अच्छी थी कि इनको आसानी से खोला और बंद किया जा सकता था और बस चालक भी काफ़ी अच्छे थे जिस वजह से हमारी यात्रा भी बहुत अच्छी रही हमारी पूरी फ़ैमिली गई हुई थी पचमणी तो उन सबको कोई भी सुविधा नहीं हुई बस में सभी बहुत अच्छे से घूम कर आए और मेरा तो बस का अनुभव बहुत ही सुखद रहा है और हम लोगों ने फिर से सोचा है कि एक बार और पचमणी जाए और इन्हीं बस वाले भैया से बात करेंगे हमको वह उनकी बस में पचमणी घूमाने ले जाएँ